ہمارے شہر میں بہت ساری سہولیات ہیں جس سے سیاح فائدہ اٹھا سکتے ہیں جیسے بس ہے ٹیکسیز ہیں اور رکشیز رکشے ہیں آٹو رکشے ہیں اور آج کل تو بہت ٹرّی بولتے ہیں جس کو بیٹری رکشے بھی ہیں جس سے وہ سیاح فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور اپنے سفر کو آسان کر سکتے ہیں چند منٹوں میں سفر طے کر سکتے ہیں ٹرانسپورٹ کے لیے ٹیکسیاں اور روایتی گاڑیاں ہوتی ہیں جو عام طور سے چلا کرتی ہیں جو بھاڑے وغیرہ لے کر کے